असांजे लखनऊ खेत्र में ॻोठाई समुदाय जा माण्हू ठुमरी चरकुला कटपुतिली नृत्य कजिरी रसीया ऐं ॿियनि लोकनृत्यनि जो प्रदर्शन कंदा आहिनि लखनऊ खेत्र तरह तरह जे लोकनृत्यनि जो मर्कज़ आहे जेके खेत्रीय संस्कृति ऐं परंपरा खे दर्शाइनि था ठुमरी नृत्य नृत्य शैली सां प्रेरित आहे ब्रज जे चरकुला में रंगीन ऐं दिलकश चालू थींदियूं आहिनि पूरवांचल जो धोबिया नृत्य आहे कटपुतिली नृत्य में ॻोठाई जीवन ऐं संस्कृतिअ खे दर्शायो वेंदो आहे बरसातुनि में कजिरी नृत्य कबो आहे फ़सुल जी कटाईअ ते ख़ुशी ज़ाहिर करण लाइ इहो नृत्य थींदो आहे ऐं सभेई ॾाढे चाव सां ॾाढे उमंग ऐं जोश सां इहो डांस कंदा आहिनि उन्हनि खे पंहिंजी परंपरा खे प्रदर्शित करण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं पंहिंजी ख़ुशी ज़ाहिरु कंदा आहिनि